हां मुंहिंजे घर जे पासे में सिंधु यूथ सर्कल में सिंधी किताबनि जी लाइब्रेरी आहे मां उतां किताबु खणी ईंदी आहियां ऐं अची पढ़ंदी आहियां ऐं आर के टी कॉलेज में बि सिंधी लाइब्रेरी आहे मां उतां बि मैंबरशिप वरिती आहे उतां बि किताबु खणी ईंदी आहे ऐं अची मां पढ़ंदी आहियां मां शाह जो रिसालो बि पढ़ियो आहे सामीअ जा पहाका बि पढ़िया आहिनि ऐं मां सभु कुझु ॾाढो घणे आनंद में इंजॉय कंदी आहियां इहे सभु ॿियूं बि लाइब्रेरी आहिनि जेके मुंहिंजे घर जे वेझिड़ाईअ में आहिनि हुते बि मां मैंबरशिप वरिती आहे ऐं उतां बि मां किताबु वठी ईंदी आहे ऐं अची किताबु उहे पढ़ंदी आहियां